हेलो मैम कौन से बैंक से बात कर रहे हैं ओके मैम तो मैम मेगा मेस मेरे को आपके मैनेजर से बात करनी थी मैम मुझे कार लोन लेना था हाँ तो आपके हाँ जी मैम मेरा एकाउंट है मैम मैं वाइट कलर मैम मेरी एक प्राइवेट जॉब है मैम मैं इंदौर में जॉब करता हूँ मैम मेरी सैलरी लगभग पैंतीस हज़ार रुपये आती है

जी मेरे ही अकाउंट में आती है मैम बिल्कुल मैं दो साल से जॉब कर रहा हूँ काफ़ी पैसे हैं मेरे पास फ़िलहाल नही मैम मैं अभी तक के तो कोई लोन लिया नहीं है मैम अभी मेरे को कार खरीदना है तो उसके लिए मुझे अब लोन की आवश्यकता पड़ रही थी नहीं मैम मैंने चेक नहीं किया न अभी तक क्रैडिट इस्कोर नहीं मैम मैं डैबिट कार्ड यूज़ करता हूँ मैम अभी तक है न एक हफ़्ते अच्छा अच्छा तो मैम आपके पास मिल जाएगा कार लोन मा आप कब चेक करेंगी क्या मैम उसके लिए मुझे बैंक आना पड़ेगा फ़ोन पर हो जाते हैं तो मैम हम लोन लेंगे तो कितने दिन में प्रोसेस हो जाएगा एक मन्थ में लोन प्रोसेस हो जाएगा पूरा एमाउन्ट हमको एक साथ मिल जाएगा मैम मुझे पंद्रह लाख रुपये का लोन चाहिए हाँ मैम मेरे पास मैम मेरे पास अभी जब से तीस लाख रुपये है और मुझे ज़्यादा पैसे तो मैम कब मिल पाएंगे सर ठीक है मैम मैं अभी पहुँचता हूँ